हम अहाँके प्रेशर कूकरमे बनायल भोजन आओर खुलल बर्तनमे पकायल गेल भोजन दूनू पसन्द करैत छी जाहिमे हमरा जँ स्वादके बात करी तऽ खुलल बरतनके स्वाद हमरा बड्ड नीक लगैत अछि प्रेशर कूकरके भोजन हमरा नीक सेहो नीक लागैत अछि लेकिन बात करी खुलल बर्तनके तऽ खुलल बर्तनके अपेक्षामे हमरा प्रेशर कूकरके भोजन ओतेक नीक नहि लागैत अछि प्रेशर कूकरके भोजन कनी हमरा उबालल टाइपके लागैत अछि आओर खुलल बर्तनमे भोजन पकाएल टाइपके लागैत अछि जे हमरा अभी तक हम ज्यादातर खुलल बर्तनमे पकायल भोजन पसन्द करैत छी जाहिमे हमरा लग टाइमके अभाव रहैत अछि तऽ हम प्रेशर कूकरके सेहो उपयोग कऽ लैत छी